मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य ऐसे राज्य हैं जिस में जो शिक्षित वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित होता जा रहा हे जैसे कि कोई ग़रीब परिवार है तो उस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही असुविधा है यदि कोई माना जाए कि जेनरल कैटेगिरी का अगर कोई व्यक्ति है यदि वो आर्थिक रूप से बहोत ही कमज़ोर है तो वो उसको सरकार बहुत ज़्यादा ज़्यादा तौर पर उसको छूट नहीं दी जा सकती है कुछ भी फीस भरनी है तो उसको उतनी ही फीस देनी होगी जितनी कि आम जेनेरल केटेगिरी वालों को देनी पड़ती है परंतु जैसे कोई ऐस सी केटेगिरी का व्यक्ति है यदि वो अमीर भी है तो उसको उतनी ही फीस देनी पड़ती है जितनी कि अन्य ग़रीब कैटि एस कैटेगिरी वाले व्यक्ति को देनी पड़ती है तो परि पड़ाई के लिए उसके परिवार को बहुत ज़्यादा जो ग़रीब परिवार है उसको बहुत ही ज़्यादा असमानता और स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है उनके आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी